मक्कां दी फसल एह् ऐ कि मक्कां राह्नियां ते भीऽ इक बारी इक दो बारी गोड्डी देनी ते हैल पाना उ'नें ई ते